चिरां जिल्लायाव जायगायारि आरो राजखान्थियारिआ बांद्राय एसेबांमानि मोजां नङा आंनि जिल्लानि माखासे एमएलएनि मुंफोरा जाबाय बेंथल जयन्त बसुमतारि एमएलए थार्टिवान सिलि एसटि कन्सटिटिउसन अफ बिजनी रन्जित बसुमतारि बिसोरनि मावनाय खामानिफोरा मोजाङानो नाथाय दासिमबो जाफुं जोबाखै माखासे खामानिफ्रा एसेग्राबमानि मोजां नङा आसा खालामो उनावहाय एसेबाबो मोजां मावलांगोन